بھائی شارق بول رہے ہو کیا السلام وعلیکم اور شارق بھائی کیا حال چال ہیں اور ٹھیک ہو آپ سے یار ایک مدد چاہیے تھی مجھے بھائی مدد یہ تھی یار کہ میں نے پاسپوٹ بنوایا تھا پندرہ سال پہلے اس ٹائم میری شکل کچھ اور تھی ہائٹ یا پتلاپن تھا اب پندرہ سال بعد میری شکل بھی تبدیل ہو گئی اور بھاری پن بھی آ گیا تو مجھے وہ تبدیل کروانا ہے تو بھائی کیسے کرائے یا کس آفس میں جائے مجھے اس میں آپ کی رہنمائی چاہیے یا آنلائن میں کوئی ویبسائڈ ہے یہ اس کے ذریعے ہو سکے یا کوئی دہلی میں آپ کے کوئی جانکار ہے یا کوئی جاننے والا ہے یا اس کے ذریعے ہو جائے اور یہ اور بتا دے کہ کیا خرچہ لگ جائے گا کہ میرا کام کتنے میں حل ہو جائے گا اور کب سے کب تک حل ہو جائے گا تو آپ میری مدد فرما دیجیے شکر گزار ہوں گا میں آپ کا